पंज नवंबर ॿ हज़ार ॿ तेरहं अगस्त ॿ हज़ार ॿ सोरहं सेप्टेंबर ॿ हज़ार छह तेरहं अगस्त तो ॿ हज़ार हिकु सोरहं अगस्त ॿ हज़ार चारि